आसामाव बयनिख्रुइबो गोनांसिन बेयो नंगौ ओमफ्राय जों जोंनि बर'फोरनिया बैसागु फोरबोआनो सेथि हारिमुवारि देखायनाया बैसागुआव बैसागुआव जोङो बिदिनो बैसागु फोरबोआवबो दुगैयै लोबै बेबायदिनो बैसागुआव मन्दिराव मा होनो खुलुमहैयो बेबायदिनो बैसागु बोथोराव बैसागुखौ बरायनो थाखाय आरो जोङो दख'ना गोमो बिदिनो ब्लाउस गोजा आर'नाइ बेफोर बायदि लानानै आरोना बैसागुआव गोबां जेनेबा आइ आफा जेनेबा बिदा फंबाय गासैखौबो लानानै आरो ना दुखु दाहाखौ बावगारनानै बैसागु बोथोराव बिदिनो मिनि खुसि जेनेबा रंजा बाजा खालामो गामियाव बेबायदिनो जोङो माने गामि गामि आरो बयनिबो न'खर न'खर थांनानै मा होनो बैसागुखौ बैसागुआव माने गाजा गोमजायै मोसायो आरो बिदिनो खाम सिफुं सेरजा जथा जाबख्रिं बेफोरबायदि हारमुनियाम लानानै आरो बोराइ बुरि गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला माने गासिबो आरो खानायाव बिबार लानानै बेबायदिनो माने बैसागुआव जोङो रंजा बाजा खालामो आरो बैसागुजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि आरो फोरबोफोरा बिदिनो जेनेबा एबारना मागो फोरबो बे मोगो फोरबोआवबो जोंहा बर'फ्रा गोबां रोखोमनि माने फिथा सौराय जायो आरो मागोआव मानि बर'फोरनि फिथा सौराइ फैबाय फिथा सौराइ जानाय फोरबो आरो मागोआव बेबायदिनो मा होनो थावनि सिथाव ओमफ्राय एनथाब बेफोरबायदिनो फिथा जायो आरो आरो बेजों लोगोसे